हिंदी भाषा हमारी एक मातृभाषा है इसका उपयोग हम किसी भी जगह पर कर सकते हैं और इसको सभी लोग आसानी से समझ जाते हैं और जो हमारे कवि श्री कबीर दास जी हैं और उन्होंने बहुत सारी कविताएँ भी लिखी हैं जैसे कि हिंदी भाषा एक महत्वपूर्ण भाषा है और बहुत लोग ऐसे आसानी से भी बोल पाते हैं जैसे कर्नाटक जगहों पर कनाडा भाषा चलती है वहाँ के लोग भी इसे बहुत आसानी से बात कर पाते हैं